اردو زبان کی منفرد خصوصیات اردو زبان کی کئی منفرد خصوصیات ہیں جو اسے دوسری زبانوں سے ممتاز کرتی ہے ان میں سے کچھ خصوصیات یہ ہیں مخلوط زبان اردو ایک مخلوط زبان ہے جس میں ہند آریائی فارسی اور عربی زبانوں کے الفاظ اور قواعد شامل ہیں اس کی وجہ سے اردو میں ایک وسیع اور متنوع ذخیرہ الفاظ ہے جو اسے مختلف موضوعات کے اظہار کے لیے موزوں بناتا ہے لچک اردو زبان میں بہت اردو زبان جو ہے وہ بہت لچک دار ہے عرض مختلف انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے اسے رسمی اور غیر رسمی دونوں حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور اسے مختلف قسم کے ادب شاعری اور موسیقی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے آسانی اردو زبان سیکھنے کے لیے نسبتاً آسان ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے ہی کسی ہند آریائی زبان سے واقف ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو کا قواعدی نظام نسبتاً سادہ ہے اور اس میں بہت سے الفاظ ہیں جو دوسری زبانوں خاص طور پر فارسی اور عربی سے مستعار ہے خوبصورتی اردو زبان کو اپنی خوبصورتی اور روانی کے لیے جانا جاتا ہے اس میں ایک وسیع اور ممتاز ذخیرہ الفاظ ہیں جو اسے شاعری اور ادب کے لیے ایک مثالی زبان بناتا ہے ثقافتی ورثہ اردو زبان ایک امیر ثقافتی ورثہ کی حامل ہے یہ صدیوں سے بر صغیر پاک و ہند میں بولی اور لکھی جا رہی ہے اور اس نے ادب شاعری موسیقی اور فنون لطیفہ کی ایک وسیع اور متنوع روایت کو جنم دیا ہے ان تمام خصوصیات کی وجہ سے اردو زبان دنیا کی ایک منفرد اور اہم زبان ہے ایک ایسی زبان ہے جو اب بھی ترقی کر رہی ہے اور دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اسے بولتے ہیں ان کی خصوصیات کے حوالے سے کچھ اور اضافی باتیں ہیں جیسے تلفظ اردو زبان کا تلفظ نسبتاً آسان ہے اور اور اس میں بہت کم آوازیں ہیں جو غیر ملکی بولنے والوں کے لیے مشکل ہے رسم الخط کسی زبان کا جو رسم الخط بھی بہت اہم ہو جاتا ہے اردو زبان کا رسم الخط نستعلیق ایک خوبصورت اور رواں رسم الخط ہے جو پڑھنے اور لکھنے میں آسان ہے ادبی روایت اردو زبان میں ایک امیر اور متنوع ادبی روایت ہے جس میں شاعری ناول افسانے اور ڈرامے شامل ہیں موسیقی اردو زبان میں ایک وسیع اور متنوع موسیقی کی روایت ہے جس میں قوالی غزل اور فلمی موسیقی شامل ہیں اردو زبان ایک خوبصورت لچک دار اور اہم زبان ہے جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگ بولتے ہیں ایک ایسی زبان ہے جس کا امیر ثقافتی ورثہ ہے اور جو اب بھی ترقی کر رہی ہے دیکھیئے اردو زبان کی کچھ منفرد خصوصیات کے حوالے سے اتنی بات ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں لوگ اس میں دلچسپی اس لیے بھی لیتے ہیں کہ جو اس میں محبوب کا الگ الگ چہرہ نظر آتا ہے اس کے ذریعے سے لوگ اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں تصنع بناوٹ اور بناؤ سنگار کی باتیں کرتے ہیں محبوب کی پلکیں زلفیں لب و رخسار کی باتیں اس میں شاعر کرتا ہے اس کے علاوہ لوگ جو ہے ناول افسانہ ڈراما انشائیہ مضمون نگاری خطوط نویسی غزل گوئی افسانہ نگاری نظم گوئی رباعیات ان تمام طرز و اصناف ہیں ان میں لوگ جو اب دلچسپی لیتے ہیں اور ان میں کام بھی کرتے ہیں اس لیے اردو کو زیادہ لوگ پسند بھی کرتے ہیں اس میں ما فی الضمیر بھی لوگ آسانی سے ادا کر پاتے ہیں یہ تمام بنیادی باتیں ہیں جو کچھ منفرد خصوصیات ہیں